جب بھی مجھے اپنی ڈرائنگ کے اندر کسی بھی چیز کو کھینچنے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو میرے پاس ایک تھیم ہے جس کا میں استعمال کرتی ہوں اور اپنے ڈرائنگ کا کہ اس سے لطف اندوز ہوتی ہوں یہ تھیم مجھے میرے ٹیچر نے بتایا ہے اس تھیم کے بارے میں اور یہ تھیم ایسا ہے جس سے میں بچپن میں مشق کیا کرتی تھی اور اس پر خوب محنت کیا کرتی تھی اس تھیم کے ذریعے سے میں نے بہت سارے ڈرائنگ بنائی ہیں جس سے بہت سارے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں خاص طور پر میرے گھر کے افراد میرے ڈرائنگ دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس تھیم کے ذریعے سے فیصلہ کرنا میرے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اور میں کوئی بھی ڈرائنگ بڑے آسانی سے بنا لیا کرتی ہوں اور مجھے زیادہ وقت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا جس سے میرے ڈرائنگ بہت خوبصورت تیار ہوتی ہے اور دیکھنے والے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں